मा'राज में थुआड़ी हट्टी दा इक चार्जर लैता हा बड़ा तगड़ा मा'राज ओह् इन्ने तौले चार्ज करदा मैंटे च पता बी निं लगदा ऐ किन्ने तौले फोन फुल्ल होई गेआ में सगुआं एह् साढ़ा समें बचांदा रेहा अ'ऊं ते आक्खां एह् इन्ना सौह्ना चार्जर इन्नी तगड़ी चीज आई साढ़े ग्रांऽ च एह् सारे लोक लैन इसनै सगुआं उं'दा वक्त बी बचना किश होर जेह्का कम्म जेह्का टैम बचना उं'दा होर कुतै कम्म लाई सकन ओह् मजा औऐ कन्नै होर बी कन्नै फोन चार्ज होआ ते कन्नै कम्म करी सकदे अस फोने उप्परां गै